जी हमारा जो उज्जैन जिला है यह एक धार्मिक नगरी के रूप में इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है यहाँ पर क्या है कि हर बारह साल में एक बहुत ही बड़ा कुंभ का मेला भी लगता है जहाँ पर बहुत सारे साधु संत वहाँ पर आत आते हैं और ऐसी विभिन्न प्रकार की हमारे जो पूर्वज जो हमारे दादी नानी जो हैं और जो दादाजी वगैरह हैं वे एक उज्जैन के बारे में बहुत ही एक रहस्यमयी कहानी बताते हैं कि उज्जैन का जो राजा है वह एक सिर्फ़ और सिर्फ़ महाकाल ही है और यहाँ पर अगर कोई राजा अगर एक रात भी अगर बिता देता है तो कहा जाता है कि दूसरे दिन वह राजा के पद पर नहीं रह सकता ऐसी कुछ पुराने जो रहस्य हैं वही बताते हैं और उज्जैन के जो राजा है जिसको हम राजा विक्रम आदित्य कहते हैं और वह सिर्फ़ और सिर्फ़ राजा विक्रम आदित्य ही हमारे उज्जैन के राजा बताए जाते हैं और उसके बाद में जो सर्व प्रमुख जो स्थान है वह बाबा महाकाल का है यहाँ पर बाबा महाकाल के कारण हमारी जो उज्जैन नगरी है वह विश्व प्रसिद्ध जो विश्व में एक अग्रणी स्थान रखती है कि अगर कोई धार्मिक नगरी का अगर कोई विषय आता है तो सबसे पहले पायदान पर रहता है हमारा उज्जै और उज्जैन में हमारे जो उज्जैन है वह एक माँ शिप्रा के तट पर बसा हुआ है तो कहा जाता है कि उज्जैन जिले में कभी भी अकाल की स्थिति पैदा नहीं होने दी क्योंकि यहाँ के राजा स्वयं भूत बाबा महाकाल हैं और जो महाकाल की नगरी में रहते हैं तो वहाँ पर अकाल की कोई संभावना पैदा ही नहीं होती है और एक और सबसे अच्छी दिलचस्प बात यह है कि हमारे उज्जैन में स्वयं भगवान कृष्ण शिक्षा प्राप्त की जिन्होंने तो इस इस इस सभी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक उज्जैन को शिक्षा का हब भी कहा जाता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर जाकर के हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं और कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने कोई गलती की थी तब उनको वहाँ के जो संदीपनी जो है आश्रम में वहाँ पर उन्होंने विद्या प्राप्त की थी और वहाँ से उनको जब दंड के रूप में कुछ गलती का जो गलती करते हैं तो उनको दंड भी दिया जाता है तो उनको दंड के रूप में लकड़ियाँ बीनने को कहा था और वह उज्जैन से हमारे नारायणा धाम तक का सफ़र तय किया उन्होंने और यहाँ से जो मौली जिनको कहते हैं वह बीन करके और हम उज्जैन अपने जो गुरुकुल था जिसको हम संदीपनी आश्रम संदीपनी ऋषि जो संदीपनी आश्रम के रूप में बहुत विकसित है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखा सुदामा के साथ नारायण धाम तक आए थे और यहाँ से लकड़ियाँ बीन करके वापस उज्जैन गए थे और तब जाकर के भोजन पका था और उनको खाने को कुछ मिला था ऐसी कहानियाँ हमारे जो पूर्वज हैं वे कहा करते थे यहाँ की स्थानीय जो कहानी है स्थानीय में जैसे देखा जाए की विक्रमादित्य है हमारे तो विक्रमादित्य में नवरत्न हुआ करते थे नवरत्न जिनको कहते हैं देखा जाता है कि अगर राजा अगर अच्छा होता है तब उनके जो मंत्री लोग रहते हैं जो नवरत्न जिनको कहा जाता है उनको हर एक को अपना अलग अलग विभाग दिया दिया जाता था और वे अपने उज्जैन जिले की पूरी व्यवस्थाओं को देखते थे तो इस प्रकार से हमारा उज्जैन जिला धर्म के क्षेत्र में संस्कृति के क्षेत्र में नदियों के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है इसलिए हमारा उज्जैन धर्म की दृष्टि से क्योंकि यहाँ पर वह क्या बोलते हैं अपन कुंभ का मेला लगता है तो जिससे हमारा पूरा उज्जैन क्षेत्र जिसको मालव मालवा का क्षेत्र कहते हैं पूरा हरा भरा रहता है और इस पूरे मालवा के क्षेत्र पर बाबा महाकाल की एक असीम कृपा रहती हैं